म्हजे घरा लग्न आसा म्हणटकीर हांव आतां उदकाचे सगळे स्टोरेज एरेंजमेंट करून स्टोर करूंक सोद उदक म्हणटा हांवें कितें केला धा रुपयाचें बॉटल आसा न्ही तें पिवपा खातीर एक दोनशी ऑर्डर केल्यात मागीर पांच पांच लिटराचे व्हडले कॅन हांवें धा ऑर्डर केल्यात टेंकर घेतला हांवें तेँ एक टेंकर मागयत जाल्यार पांच हजार जाय एका टँकरा खातीर तो एक घेतला ते हांवें सिंटेक्सान सगळें उदक स्टोर करून दवरला